आमच्या राज्यांत लोक कितलेशेच धर्मगुरूंक खोलायन मान दितात सीख धर्माच्या स्थापणूक करपी गुरू नानक देवजी सारक्या गुरूनी आमकां सगळ्यान समान वागणूक आनी नम्रता हें जगपाक शिकयलें एकाच देवाची भक्ती आनी निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांचे सेवा करपाचें म्हत्व ताणें बर दिलें मुहम्मद पँगम सारक्या इमानांनी दयाळपण प्रमाणीकपण आनी न्यायाचें म्हत्व शिकयलें तांणी लोकांक शांततायेन जगपाक सत्य उलोवपाक आनी गरजुवंतांक मदत करपाक प्रोत्साहन दिलें हिंदू धर्मान भगवान राम आनी श्रीकृष्ण सारकिल्ल्या आकृती बंद लोकांक मोगान आनी निरस्वार्थीपणान जगपाक मागदर्शन करतात स्वामी विवेकानंद आनी रामकृष्ण ह्या संतांनी सगळ्या लोकांक समजून घेवपाचें आनी अलिंगन दिवपाचें महत्व सांगिल्लें बौध बिशू खास करून गौतम बुद्दा लोकांक करुणां मनान आनी ध्यान करपाची प्रेरणा दितात आनी तातूंतल्यान शांततायेन भितरल्यान येता हें दाखोवन दितात ह्या धर्मीक व्यक्ती कडल्यान हांवें करुणा दयाळपण आनी नम्रतायेचें मोल शिकयलां ताणें म्हाका दुसऱ्यांक मान दिवप सेवा जिवीत जगप आनी संवसारान सद्या शांतताय आनी समस्तकाय खातीर यत्न करप शिकयलें पूर्ण आनी अपूर्ण जिवीत जगपाक सगळ्या मनशाचो मोग आनी आदार गरजेचो अशें ताचें शिकवण आमकां याद करून दिता